प्रणाम दादा कह रहे थे कि दादा हम लखनऊ घूमना चाह रहे थे तो क्या आप लखनऊ घूमाने में हमारी सहा सहायता करेंगे अच्छा अच्छा लखनऊ में जैसे कौन कौन सी जगह हैं जो बढ़ियाँ देखने लायक हैं अच्छा ये कहिए कि चंद्रिका देवी मंदिर पड़ता है तो तो दादा जैसे जनेश्वरम मिश्र पार्क है घंटाघर है हमें मतलब जी जी जी जी ठीक है और ये जानना चाह रहे थे जैसे हम मतलब जैसे लखनऊ में जो भी अच्छे अच्छे मंदिर है जैसे हनुमंत धाम हो गया है चंद्रिका देवी मंदिर हो गया इक्यावन शक्ति पीठ मंदिर हो गया ये सब मंदिर तो घूमना ही चाहते हैं साथ में जो बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं जो राजा महाराजाओं ने या अंग्रेजों ने बनवाई हैं लखनऊ में उन सभी जगहों पे भी घूमना चाहते हैं तो क्या आप इसमें इन सब सारी जगहों में घूमने में हमारी सहायता करें क् कर पाएंगे क्या जी जी ह्म्म ह्म्म अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो ये जैसे आप घुमाते हैं तो जैसे एक दिन का कितना पैसा लेते हैं आप घुमाने का हाँ ये तो है खैर हमें मान के चलिए पाँच से छः दिन का तो कम से कम समय चाहिए जी हम लखनऊ में सारी जगह घूमना चाहते हैं जितने भी मंदिर हैं और जितने भी पार्क वगैरह सब बनाए गए हैं इन सारी जगहों पर घूमना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है दादा तो फिर हम आते हैं लखनऊ फिर आपको फोन करेंगे ठीक ठीक नमस्ते दादा